दिनै आङो संनांगौ जायोब्ला बेदरजों आलुजों संनो जोबोर मोजां मोनो मानो होनोब्ला बे अमाजों आलुजों संनानै संनो जोबोर मोजां मोनो मानोथो बेखौ संनानै जोङो जानानै गोबां जोङो टेस्टि मोनो आरो लोगोसे बेखौ संनायाव जोंहा गोबां मुवाफोर नांगौ जायो थावनिफ्राय लानानै थाव संख्रि बानलु मस्ला मस्लि बेफोरखौ लानानैसो जोङो मोजांहै टेस्ट खालानाय मोनसे मोजां ओंख्रि जोङो बानायनो हायो जेब्ला जों बेखौ सङो अब्लाना जोङो थावखौ जोङो रुग्रोनो गोनां जायो बे थावखौ जेब्ला गुदुं खालामगोन गुदुं जागोन अब्लाना जोङो बेवहाय फियास होनांगोन आरो लोगोसे फानलु होनांगोन आरो लोगोसे मस्ला होनांगोन बेखौ संनानै एसे गोरान खालामनानै बेखौहाय एसे खोबनानै दस फनद्र मिनिटसो बेखौ दोन्नांगोन आरो लोगोसे बेखौ दोन्नाय बेखौ दस फनद्र मिनिट दोन्नायल' उनाव बेखौ आरोबाव जोङो एवनांगोन जोङो एवनानै जोङो मस्ला मस्लि होगोन मस्ला मस्लि होनानै बेखौ एसे आरो खोबबावनानै आरो जोङो बेवहाय दै होगोन आरो दै होनानै जेब्लानोखि बे दैआ गुदुं जागोन गोदौगोन आरो बे दैआ जेब्लानोखि गोदौनानै जेब्लानोखि बेयो रानलांनो हमगोन होमब्लाना जोङो बे बेदर आरो आलुखौ जोङो नायगोन बे बेदर आलु आलुवा गुरै जादोंना जायाखै बेखौ नायनानै जोङो मोनथिनो हायो बे मोनदोंना मोनाखै जेब्लानोखि गुरै जायाखै अब्लाना जोङो गुरै जानायहालागैसिम जोङो बेखौहाय मोजांहै खोबनानै बेखौ दोनगोन आरो लोगोसे बेखौ खोबनानै दोननाय जों लोगोसे जेब्लानोखि बियो बेयाव होनाय दैआ जेब्लानोखि रानलांगोन आरो लोगोसे जेब्लानोखि बेयो गुरै जागोन अब्ला बेखौ जोङो मोनबाय होन्नानै सानना लानो हायो आरो बेखौ बेखौ जेब्लानोखि संखांगोन जेब्लानोखि मोनगोन बे मोननायनि उनाव जोङो बेखौहाय जानानै जोङो गोजोन्नाय मोनगोन जोङो जोबोद टेस्टि मोनगोन जानो आरोबाव जोङो जाबावगौ जागोन बेखायनो आङो आलु आरो बे अमाजों संनायखौ आङो जोबोर मोजां मोनो आरो आङो बेखौ संनानै बयखौबो आं जाहोनो थाखाय इतसा खालामो